کھیل ہماری زندگی میں کافی اہم ہے کیونکہ کھیل ہمیں بچپن سے ہی کافی پسند رہتی ہے بچپن سے ہی ہم کھیل کھیلا کرتے ہیں جیسے بہت سارے کھیل ہیں کبڈی ہو گیا میچ ہو گیا کرکٹ ہو گیا بچپن میں زیادہ تر ہم کبڈی کھیلا کرتے تھے جو ہمارے اسکول میں بھی ہمیں کھلایا جاتا تھا اور کھیل ہماری زندگی کو بھی اور آگے لے جا سکتی ہے اگر ہم چاہیں اگر اپنے دیش کے لیے بھی کھیل سکتے ہیں جیسے کہ اولمپک میں ہم جا سکتے ہیں اگر ہم اگر بچپن سے ہی کھیلنے میں اچھے رہیں گے اور ہمارے گاؤں سماج میں بھی کھیلا جاتا ہے کبڈی کھیلا جاتا ہے ہمارے اسکول میں بھی کبڈی کھیلا جاتا ہے ہمارے ٹیچر رہتے ہیں کوچ رہتے ہیں میچ بھی کھلایا جاتا ہے جیسے میچ میں گیارہ پلیئر ہوتے ہیں اور اس میں یہ رہتا ہے گیارہ پلیئر ہوتے ہیں اور ایک امپائر بھی ہوتا ہے جو میچ کا جائزہ لیتا ہے کہ میچ میں کیا وائڈ ہوا کتنا کتنا کس نے چھکا مارا ہے یا آؤٹ ہے یا نہیں ہے تو کھیل ہماری زندگی کے لیے بہت ایکٹیویٹی کے لیے بھی ضروری ہے کھیل سے ہمیں بہت سارے فائدہ ہوتے ہیں کھیل ہماری صحت کو بھی بنائے رکھتا ہے کبڈی کھیلنے سے ہماری صحت کو بھی بہت چستی فرتی ملتی ہے ہمیں کوئی طرح کی بیماریاں نہیں ہوتی ہے اسی لیے کھیل ہماری زندگی میں کافی امپورٹینٹ ہے کھیل کھیلنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی کھیل کھلائیں گے کھیل سے دل لگانا چاہیے پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی بہت ضروری ہے ہوتا ہے پڑھائی کے ساتھ بہت سارے جگہ کھیل کھیلا بھی جاتا ہے اور کھیل آج کئی سارے بھارتیہ ناگرک بھارت میں دوسرے دیش میں جا کے بھارت کا نام روشن کر رہے